हम अपना रोजी रोटीके लिए अगर कोनो काम ढूँढलिए नहि मिललै तऽ अपन सिलाइ मशीन खरीद लेने छिए सिलाइ मशीन सीखिकऽ अपन कपड़ासब सिए छी ओहिसँ हमर दिन गुजर अपन कटैए

एहि लऽ कऽ आओर कोन काम करती कोनो काम नहि मिलल तऽ अपन सिलाइ मशीन खरीदकऽ अपन गुजर करि रहल छी साया सिए छी ब्लाउज सिए छी आओर बच्चासबके जे होइ छै पैन्ट ओसब इङ्गलिश पैन्टसब जे होइ छै से सब कपड़ासब अभी सी रहल छी आओर कोनो काम अभी नहि करि रहल छी घरके जे काम अइ खाना बनेनाइ ओहोसब करि रहल छी